औ औ नों फै हागोन दे फै नों माब्ला सफैगोन गुवाहाटीयाव गुवाहाटीयाव सौफैगोरनानै जोंनि क'क्राझाराव फैसै औ औ दे दे नों फैबा बेरायनो दिनथिसै मेरला जायगा दं सानसेजों थ बेराय जोबननो हानाय नङा नालाय औ औ नायनो लुबैयो

दे बेरायगोन नोङो फैगौरबानो जाबाय फैनानै जेबो फ्रबलेम गैया गारियाथ' ओंखारबानो मोननो नालाय औ मेरला सुबिदा दं आरो इसिबां बियाव खरसाबो थाङा क'क्राझार बादियाव खम सम आवनो जायो आरो फैसा फ्राबो एसेबां फैसा थांलाया खाथि खालायावथ' एरै दाथ' गोदान गोदान माबा खुलिबायना एरै दाब्बा खुलिबाय रिजरथ खुलिबाय आर नै एरै गारदेन फ्रावबो बेराय हैनो हागोन गौरां गारदेन दंनो दिरबिल दंनो दिबलाइ दंनो बियाव एसे एसे बेरायनो हागोन आरो औ क'क्राझार आव औ क'क्राझार बे बि टि आर आव गेसत हाउस फोराव नायजागोन माबादि नायजागोन सि आइ थि बेराय जागोन इउनिभारसिटी बेराय जागोन आरो मेरला जायगा दं बेरायनो थानो थाखायबो दंबावयोसो औ गारि बारहा गाखोनायावथ' इसिबां थाङा बे नैबे नैबेनिफरायथ' जोंनि थिनालि होन्नायनिफ्राय क'क्राझार सिम सललिस थाखा ल'सो लायो थांगासेयाव आर आरै एसे एनै बेरायनाय बिदिनो थांगोन आरो दुयस' थिनस'थाखासो थांगोन एसे खाथि खालायाव बेरायबा औ एसेबांथ' फैसा थाङा नालाय जिखुनु नों फैगोरनानै खनथेक खालाम फिनबानो जाबाय नों फैखांबा औ दे दोनसै होनबालाय औ थाइम दिहुननानै बेराय होनसै आं दे औ दे औ औ दे